ہمارا گاؤں ہے ہم اپنے گاؤں جاتے ہیں چھٹیوں میں ہمیں وہاں جانا بہت اچھا لگتا ہے وہاں سکون ہے اور وہاں کی زندگی بھی تھوڑی دھیرے دھیرے چلتی ہے اس لیے ہمیں وہاں جا کے سکون ملتا ہے لکھنؤ بھی جاتے ہیں گھومنے کے لیے اور بھی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں ہم سال میں ایک دو دفعہ جاتے ہیں چھٹیوں میں بچوں کو لے کے کہیں شادی ہوتی ہے وہاں جاتے ہیں کہیں رشتے داروں کے یہاں جاتے ہیں اور بھی کئی ضروری چیزیں ہیں جہاں جاتے ہیں کھیلنے کے لیے بھی جاتے ہیں اور بچوں کو بھی کھلاتے ہیں وہاں جا کے